हां जी हां तुस एह् ड्राई फ्रूट बेचदे ओ तुस हां तुस केह् नांऽ मिकी सनाई सकदे खोड़ ते बदामें केह् रेट न

अच्छा ते कि'यां भाऽ न अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते शैल कोह्का होंदा अच्छा अच्छा अच्छा ते ओह् कि'यां किलो

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते में इक कम्म करो तुस भुर्जा पा उड़ो द'ऊं किलो भुर्जा खोड़ ते बदाम पा उड़ो त्रै किलो गिरी आह्ले आहो ते कोई किश थोह्ड़ी जां डिस्काउंट डिस्काउंट किश निं होग इ'यां थोह्ड़ा घट्ट लाओ रेट जरो एड्डी दूरा आ दे अस खरीदने गी में सुनेआ इत्थे दे अखरोट ते बदाम बड़े शैल होंदे दिक्खो हां थोह्ड़ा इ'यां पंजाह् सौ रपेआ दिक्खी लाओ उप्पर ख'ल्ल होई सकदा ऐ ते अच्छा अच्छा चलो अवा शैल कोआल्टी आह्ले ना एह् निं हो कि फिर घर इ'यां चलो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ तां फ्ही अच्छा अच्छा अच्छा कोई निं तुस पा उड़ो जिन्ने में तुसें गी आखेआ दिक्खी लैगे हून तुस नेईं करा दे रेट घट्ट तां ठीक ऐ फ्ही इ'यै हून घरा आह्ले सनाङन कनेहे निकले कनेहे नेईं चलो ठीक ऐ अच्छा फ्ही